औ औ औ औ दायोमोन बायद' औ औ ओरैनो न'आव दानानै फानोमोन

ए खुन्दुंआलाय बिदिनो खुन्दुंआ माबायाव सोरखिआव सोनानै ओमफ्राय माबायाव जथ'राव बबिन जों सायो जथ'रआव माबाया सोनानै बबिन सोनानै थुनो

ओमफ्राय सोंनायावथ' नोङो बिदिनो खुन्थिया गायदो खुन्थिया गायनानै बिदिनो माबाजों मा होनो बेखौ बे खुन्दुं बोग्राखौ मिथिला आङो ओ क्रिल आना क्रिल होनो औ बेजों बेखौ बबिन आ औ बे क्रिल आव बबिनखौ सोयो ओमफ्राय बोनोसै ओमफ्राय बोनानै महरखौ सायख'नोसै एवनो आरो महरफोरा सायख'नानै आरो बे आरो उनाव बे सोंनायफोरखौ बेफोरखौ हाबाय होनबाथाय आरो माबाबावदो रासो खायदोलाय औ ओमफ्राय रासो खायनायावथ' हारसिं खानो हायो नाङा लोगो नाङा हारसिं खानो हायो बे ओमफ्राय खायखांब्लाथाय थोरनाय समावसो मानसि नांगौ आरो थोरनायाव मानसि नांगौ सानै साथामसो ओमफ्राय आरो थोरखांब्लाथाय आरो गान्दै माबा होनानै आरो फाननांगौ ह'रै सासे बोनांगौ ओमफ्राय सासे गान्दैजों फाननो नांगौ बिदि आरो बिदिनो फानो नालाय एसे बुरजा बुरजा सोंनाय जायो बिदिनो सोंबा बिदिनो सि थाबा बिदिनो गामसाफोर आरो जोमग्राफोरबा बिदिनो दस खानसो आद खानसो सोङो औ आरो दख'नाफोरा इन्दि फोरखौथ' दायाखैमोन दानाया बे बिदिनो राभा दख'नाफोरखौ राभानि सिफोरखौ दालाबायो दानानै फानलाबायो गामसाफोरखौ दानानै फानलाबायो आरो औ बे राभानि जोमग्राब्ला एरनांगौ दख'नाफोरखौ एरनांगौ आरो आग'रफोरा औ मोजाङै मोजां आग'र एरनो हायोब्ला खाथनिफोरखौ खालामनो हाबा गांसेयावनो बिदिनो दुइ हाजार गाहाम मोनो दख'नाखौबो गांसेयाव औ औ औ दे